टेक्नॉलजी रे कारणो एहनो हमरो मन बदलि गेलै की एक दिन हमे दोसरो हमरा फोन देलकै हमे चला रहल रहियो तऽ ओकरोमे जे होलै ने मतलब की हमे वीडियो देखलियै ने एकदम बहुते अच्छा लागले एकदम पूरा अच्छा लागलै तब हमे की कहियो ओकरो हमहुँ सोचलियै हमहुँ फोन लेके वीडियो बनेबै तब मम्मीके फोन कहलियै दै ले तब फेर ओ फोन देलकै ओकर बाद हमर वीडियो बनेनाय चालू करी देलियै ओकर बाद ढ़ेरी ढ़ेरी मतलब ढ़ेरी बार वीडियो बनेलियै एकरा मतलब सोशल मीडिया पूरा यूज करै लगलियै ओकर बाद कनहो जा रहलियै तऽ तुरते मतलब टेक्नॉलजी जे छलै जमाना कही भी तुरते पहुँच जाइ रहियै नहि तऽ पहिले जाइ रहियै तऽ कनो रास्ता भूतली जाइ रहियै कनो एने जाय रहियै मतलब अबे जाइ छियै तऽ तुरते पहुँच जाइ छियै पूरा मतलब जल्दी जल्दी जाइ छियै आओर तुरते पहुँच जाइ छियै ककरो घर ओकर बाद मतलब की कहीं खोजना रहै तऽ डाइरेक्ट गूगलपर डालै छियै तुरते आबि जाइ हँ घर ओकरा बाद पहले पहले तऽ रेडियो चलै रहै तेकर बाद फेरो कहीं जा हलियै तऽ दोसरासँ पूछना पड़ै रहै एकरामे ढ़ेरी समय लागै रहैै आओर अखनी तुरते कही भी जाना रहै केनहो गाम घर जाना रहै तुरते एकदम तुरते एकरो मतलब पहुँच जाइ छै तुरते लोकेशन देखाय छै ओकर बाद तुरते पहुँच जाइ छह कहीं जाना रहै तुरते लोकेशन डालै छै पहुँच जाइ छै आओर एमहरसँ ओमहर चीज भी